मिथिलाके विवाह आ खास करि कऽ ब्राह्मणक विवाह एक एहन प्रथा छथि ओहिमे एगो ओहन संस्कृति अछि जाहिमे सभ कास्टके यानि सभ जातिके ओहिमे जरूरत पड़ैत अछि चाहे ओ धोबी होय हुनको जरूरत पड़ै छै चाहे ओ कमार होय हुनको जरूरत पड़ै छै चाहे ओ नाइ हो जकरा हमसभ नौआ कहै छियै हुनको जरूरत पड़ैत अछि यानि लगभग लगभग हमर विवाहक संस्कृति जे अछि ओ ओहिमे सभ कास्टके यानि सभ जातिके जरूरत किछु ने किछु पड़ै छै कुम्हारोके जरूरत पड़ै छै पण्डितजीके सेहो जरूरत पड़ै छै सभसँ पहिले हमरा हमरा मैथिलीमे विवाहके आ शुरुआत जे छै एक जकरा जिनका हमसभ शगुन कहै छियै शगुनसँ शुरू होइत अछि आओर शगुनमे ई होइ छै जे वैदिक परम्परा तरहसँ हमर पण्डित पण्डित जी जे रहै छथिन ओ मन्त्रोच्चारण कऽ कऽ हुनका एगो रस्म होइ छै जे शगुनके तहत जे हम अहाँके वरके छेकि रहल छी वरके विवाहके योग्य बना रहल छी हमरा एहिठुन अहाँ विवाह करब लड़कीवला पक्ष लऽ कऽ आबै सभसामान लऽ कऽ आबै छथिन आओर मन्त्रोच्चारणके साथ हुनकर शगुन करल जाइ छनि शगुन कयलाके बाद फेर शादीके दिन शादीके दिन सेहो लड़का अपन घरपर देवी देवताकेँ प्रणाम कऽ कऽ फिर अपना घरपर सँ निकललथि फेर आगाँ गेलथि आगाँ गेलाके बाद फेर ओतय पहुँचलनि तऽ फेर लड़काके हमरा मैथिलीमे एक परिछनि होइ छनि परिछनि परिछनि करै छथिन परिछनि के करै छथिन तऽ एगो लड़कीवला पक्षसँ एगो कोनो ने कोनो एक दीदी होइ छथिन जिनका हमसभ जिनका हमसभ जिनका हमसभ अथि कहै छियनि आब जे किछु कहैत हेबनि आ ओ हुनकर काम रहै छनि जे हुनकर काम रहै छनि लड़काकेँ परछि कऽ अननाइ आ परिछयमे सभसँ बड़का ई खासियत रहै छै जे हमर गाँवके ग्रामीणके लड़की सजि धजि कऽ या फेर एक सुन्दर एक सुन्दर भऽ कऽ या फेर ओकरा जे कहियै ओहिके सुशोभित होकर लड़काकेँ परिछै छथि आ हुनकापर अक्षत अक्षत सेहो फेँकै छथि अक्षत फेँकलाके साथ साथ लड़काकेँ पानके सहारासँ नाक पकड़ि कऽ उठक बैठक सेहो करबै छथि ई हमर मिथिला के बहुत नीक परम्परा अछि आओर हुनकर अहाँ काछु जानैत हेबै काछुके खपलोइआ काछुके खपलोइआ सँ हुनकर सेहो आरती उतारल जाइ छनि जिनका परिछनि हमसभ कहै छियनि आओर ओतयसँ आगाँ भेलाके बाद हमर मैथिलीमे जयमाला होइ छनि जे भगवानके आगाँमे लड़कियो लड़काकेँ जे कोनो माला पहिराबै छथिन आ लड़को लड़कीकेँ माला माला पहिराबै छथिन फेर ओतयसँ वेदी तर होइ छै जाहिमे बाँसके सेहो बनायल जाइ छै हवन होइ छै ओहिके बाद फेर लड़का लड़कीके लड़का बाँया बाँया पक्षमे बैठलथि लड़की दाँया दाँया पक्षमे बैठलथि आ फेर पण्डित जी मन्त्रोच्चारणके साथ हुनकर शादी होइ छै तकर ओहि ओहिके शादीके बीचमे अहाँके एगो शादीके बीचमे अहाँके एगो लावा छिड़ियाबैवला सेहो प्रथा हमरासभमे चलैत अछि जे भाय लड़का लड़कीके हाथमे लावा दै छथि आओर लड़का की करै छथि हुनका फेर लावा छिड़िया छिड़िया कऽ छिड़िया छिड़िया छिड़िया छिड़िया कऽ चारू कात दै छनि आओर ई तीन बेर चारि बेर परिक्रमा परिक्रमा अहाँके होइत अछि ओ मतलब आगके आगिके चारू तरफ परिक्रमा करैत अछि आओर हुनकर बाद आगाँ आगाँके प्रथामे सिन्दूरदान होइ छनि लड़का लड़कीके सिन्दूर दान दै छै हुनकर लड़कीके किओ नहि किओ हुनकर आँखि बन्द करै छथिन आओर फेर लड़की सिन्दूर लड़कीकेँ सिन्दूरदान पड़ै छनि आओर ओहि अन्तमे एक घोघटके घोघटके समय आबै छै जे लड़का पक्षके जे पैघ पैघ बड़ बुजुर्ग रहै छथिन ओ लड़काके लड़कीकेँ घोघट चढ़बै छथिन कपड़ा दै छथि किओ गहना दै छथि किओ पैसा दै छथि इएह तरहसँ हमर मिथिलाक विवाह विवाह होइत अछि आओर मिथिलाके विवाह होइत अछि आओर एहिके आगाँ एक नीक दिन राखि कऽ द्विरागमन कयल जाइ छै आओर द्विरागमनमे तऽ बहुत किछु प्रक्रिया होइ छै लड़की लड़कावला घरके तरफ आबै छथिन हुनको ओतहु परिछनि कयल जाइ छनि